आं बेंथल बाजाराव जिन्स लंपेन्ट गांसे बायदोंमोन बे लंपेन्ट गांसेआ माबा गासिबो डिसकालार जाबाय आरो खुन्दुं सुथेनाय निबो बोथिया गोबोरबाय बेजों लोगोसे लंपेन्टखौनो हामजायासै आङो दुखु मोनबाय आं दा मा खालामनांगौ एफाग्राब फैसा खामायनानै बायबाय आङो दा बे खामानिया जेबो खामानि होआखिसै आंनो लंपेन्ट बायनाया लंपेन्ट बायनानै गाननाया लससो जाबाय आं मा खालामबावनो बेखौ दा आं फैसाबो गैला फारसे आखायाव बायफिन बायनोबो दा मा खालामनांगौ आं आन्दायनाय मोनबाय आरो फैसा गैयिजों जाबजों सोरनावबा बिनानैबो मोनखाया हिसाबै ना थाखा फैसा आखायाव गैया आं लंपेन्टखौ दा बायनो हायिबायदि जाबाय लंपेन्ट बायनो हायाब्ला आं मा खालामबावनो दा बुस्थुआ दा बै जिन्सखौ बायनोब्ला फैसा नांफिनगौ फैसाखौबो मोनाब्ला आं माजों मा बायनो हाबावनो दा बायनो हानायानो जानाय नंला बे गोसोआव दुखु थानायबायदि मोनबाय आं लंपेन्ट बायनाया गासिबो डिसकालार जाजोब्बाय अबेबा सिलानि नागारबाय अबेबा मा जाबाय बे खिनिखौ माने आं बायनो हाफिननाय जानाय नंला लंपेन्टनि दामबो गैला आंहा दा बे खिनिखौ बायनो हानाय नंला